कल्ल निकलेआ घरा में घरा निकलेआ जिस बेल्ले ते पैदल पैदल गेआ पैंथल मैटाडोर मैटाडोर आह्ले दा बी टाईम टेबल होंदा इक्क ते पैंथल जियां पुज्जेआ म्हाराज अग्गें मैटाडोर गै निकली गेई मैटाडोर निकली ते भी मैटाडोरै औना हा कोई इक्क घैंटे दे बाद ताहीं गड्डियें दी बड़ी प्रॉब्लम ऐ गड्डियां टैमें दे सिर नेईं चलदियां ताहीं इक्क इक्क घैंटे दे बाद मैटाडोरां आंदियां इक्क घैंटे दे बाद जेल्लै मैटाडोर आई ते चढ़ेआ मैटाडोरै च अग्गें रश गै बड़ा हा ओह् खड़ौते दे जाना पेआ में आया कंडक्टर किराया मंगने गी ते अट्ठ रपेऽ किराया हा ते मेरे कशा दस्स रपेऽ लेई गेआ ओह् में उसी आक्खेआ भई दो रपेआ बकाया ते दे मिगी भई कंडक्टर आक्खै मेरे कश निं हैन दो रपेऽ भज्जे दे ते इक्क कम्म करेआं कल्ल लेई लेआं मेरे कशा इस्सै टैमें पर आई जायां ते कल्ल लेई लेआं में आक्खेआ में कुत्थें तुगी तुप्पदे रौह्ना ई में ते कल्ल कुदै जाना निं ऐ महां ते गेआ उठी म्हाराज में दूए दिन उस्सै टैमें पर गेआ उठी खड़ोइया में अड्डे पर जाइयै आई मैटाडोर म्हाराज ते कंडक्टर गी महां ओए कल्ल मेरे दो रपेऽ रेह् महां दे मेरे दो रपेऽ ऐहें केह्ड़े दो रपेऽ तूं कल्ल मेरे कन्नै गेआ गै निं हा महां कोई गल्ल निं तोह् नेईं देने निं महां कोई गल्ल निं साढ़े जेह्के लोग न बड़े गरीब लोग न ताहीं दे केइयें लोकें कश किराया होंदा केईं कश नेईं होंदा साढ़े जेह्के गरीब लोग ना एह् केईं बड़े लोग न मतलब ओह् किराया गै निं देई सकदे ओह् पैदल गै टुरना शुरू होई जंदे केह् पता दस्स दस्स किलोमीटर धोड़ी पैदल गै जान उठी पैह्ले जमानै चलदे गै पैदल हे अस सारे केह् पता बीह् बीह् किलोमीटर पैदल जाना उठी इत्थां कदें कदें में इत्थां निकलदा घरा ते मेरा नानी दा ननिहाल मेरा ननिहाल ऐ उत्थें तुआहीं कैम्बल डंगै आह्ली साईड घरा निकलना बड्डै र रुट्टी खानी अ ते जाई निकला तुआहीं कैम्बल डंगै पैदल पैदल पैदल पैदल क्योंकि पैसे होंदे निं हे पैसे बड़े घट्ट लोकें कश होंदे हे उस बेल्लै अ ते उस बेल्लै बापू होरें ई बापू नौकरी करदे हे लेकिन उस बेल्लै तन्खाह् बड़ी घट्ट ही पं'जी रपेऽ ध्याड़ी ही उस बेल्लै सारी ते अज्ज भी थोह्ड़ा इंया ठीक होई गेदा पर इंया ऐहीं बड़े लोक न गरीब जेह्ड़े न इंया ओह् ऐहीं बी पैदल जंदे गड्डिया जंदे निं हैन ओह् पैदल गै चलना शुरू होई जंदे ओह् अ ते साढ़े इत्थें गड्डियें दी बड़ी प्रॉब्लम ऐ इक्क इक्क घैंटे दे बाद गड्डियां आंदियां कुदै कुदै जाना होऐ बंदा टैमें दा नेईं पुज्जी सकदा कुदै कुसै दे घर अगर जाना होऐ ते कोई उऐ नेही मातमदारी होई जा कुदै जाना होऐ गड्डियां टैमें दियां थ्होंदियां निं हैन ऐं ते स्पेशल गड्डी अपनी अस करी निं सकदे ते भी कियां जाना उत्थें केइयें गी जनोंदा केइयें गी नेईं जनोंदा ते साढ़े ग्रांऽ बिच एह् गड्डियें दी बहुत जादै लोड़ ऐ मतलब मंहगाई बड़ी जादा होई दी केइयें लोकें कश पैसे होंदे केइयें कश नेईं होंदे सरकार दे अग्गें इयै गुजारिश ऐ की किराया घट्ट होई जा गड्डियें दा ते सारे लोग मतलब गड्डियें च जाई सक्कन अ भी ते लोग अपने सेह्त दी साह् लेई सक्कन बस्स इयै गुजारिश ऐ सरकार दे अग्गें मेरी कि मंहगाई घट्ट करी ओड़ेओ सारे लोग मतलब जो किश बी मतलब बाकी आह्ले बी हैन जियां सारे उआं होई जाह्न